हाँ मैंने अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ कई जगह की यात्रा की है विभिन्न विभिन्न जगह की हम हर महीने कहीं ना कहीं यात्रा पर ज़रूर ही जाते हैं जैसा कि मैं आप को हाल ही का वक़ीया बताती हूँ मैं अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन गई थी वहाँ का अनुभव बहुत ही सुखद रहा हमारी यात्रा भी बहुत अच्छी रही और उसके बाद में अपने मित्रों के साथ कान्हा फन सिटी गई जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया और अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ मनभावन टेकरी गई मनभावन टेकरी बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ की जहाँ पर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मनभावन टेकरी से हमें भोपाल की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी इमारतें इस टेकरी के नीचे दब्ती चली जा रही हैं बहुत ही सुंदर चित्रण है मनभावन टेकरी का बहुत ख़ूबसूरत जगह हरियाली है वहाँ पर शिव मंदिर भी है